हाँ आप ट्रेवल एजेंसी से मैडम बात कर रही हैं क्या प्राची मैम बात कर रही हैं क्या मैम मैं छिंदवाड़ा आई हुई थी घूमने के लिए तो मैम मुझे यहाँ का यहाँ की थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि घूमने वाली जगह ऐसी कौन कौन सी जगह है जो कि मैं घूम सकती हूँ यहाँ पर छिंदवाड़ा में

जी

जी जी मैम मैं कल ही आती हूँ है ना मैम ओके मैम ठीक है जी जी मैम जी बता दीजिए मैम जी

जी जी ओके मैम ठीक है मैम हाँ जी